मास्क मुंहं ते हरण त ठीकु आहे पर हमेशा रोज़ु रोज़ु हरण सां बि इन मां नुक़सान पैदा थींदा आहिनि मास्क में बि त कंहिं अहिड़ियूं दवाऊं पयलु हूंदियूं जेके मुंह खे ओॾीमहिल चमकाइनि थियूं पर पोइ खे मुंहुं ख़राब थो थी वञे मुंहं ते छायूं कारा कारा दाग़ था थी वञनि पहिरियों चमके थो पर पोइ वरी साॻो ई ख़राब थो थी वञे इन करे अहिड़ो कम न कजे त जीअं असांजो मुंहुं ख़राब थी वञे मास्क हणिजे पर कॾहिं कॾहिं हणिजे पंहिंजे मुंहं खे ख़राबु करण लाइ रोज़ु रोज़ु मास्क हरणु ज़रूरी न आहे ज़रूरी तॾहिं हुजे जॾहिं काॾे वञिणो आहे या काॾे करिणो आहे या किथे कुझु प्रोग्राम आहे तॾहिं हणिजे न त त मुंहं खे पंहिंजे रौनक हरण लाइ पंहिंजो मुंहुं बुह साफ़ु करे ख़ाली रखिजे बाक़ी इहे मास्क बास्क रोज़ु हरणु ज़रूरी न आहिनि इन करे कुखु ख़राबियूं बि आहिनि मास्क में त कुझु सुठायूं बि आहिनि इन करे रोज़ु मास्क हरणु ज़रूरी न आहे असां खे